हाँ चूल्हे पर बनाया हुआ खाना एकदम स्वादिष्ट होता है और उसमें लकड़ियों से बनता है चूल्हे पर ल खाना जिससे खाने में रोटियाँ अच्छी पकती हैं सब्ज़ी भी बढ़िया पकती है लेकिन जो गैस का है खाना उस पे रोटियाँ भी नहीं पकती ढंग की और गैस की उसमें महक जाती है जिससे रोटी के जो प्रोटीन विटामिंस होते हैं वो जल जाते हैं और चूल्हे में का है कि वो स्वादिष्ट खाना बनता है उसके प्रोटीन विटामिन भी नहीं जल पाती हैं जिससे हम हेल्दी रहते हैं चूल्हे के खाने से और गैस का खाना है जो हमारे पेट में गैस बनाता है और बीमारियाँ पैदा करता है यही चूल्हे और गैस के खाने में भिन्नता है सा अलग अलग अंतर है गैस का खाना कुछ लोगों को पसंद है जो दुबले पतले रहते हैं जो लोग चूल्हे का खाना खाते हैं आजकल गाँव में वो तंदुरुस्त रहते हैं